बचपनमे जे छै से हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक सङ्घमे काम करैत रहियै आओर तऽ ओहि दुआरे हमर जे छै ड्यूटी रहैय जे गामके जतेक भी बुजुर्ग छथि या बच्चा छै ओकरा जे छै से हम ई सुखपुर उच्च विद्यालयके फील्डपर आनैत रहियै आओर सुखपुर उच्च विद्यालयके फील्ड जे छै से सुपौल जिलामे गिनतीमे आबैत छै कोनो जे फील्डके गिनतीमे नाम एतैक तऽ ओहिमे सुखपुर हाइ इसकुल उच्च विद्यालयके फील्डकेँ नाम आबैत छै एतय एक सँ एक खेल सब होइत रहै आओर ओही फील्डपर जे छै से हम सबके आनैत रहियै आओर एतय जे छै से सबकेँ दौड़बैत रहियै जे जाहि केटेगरीकेँ दौड़यवला रहै ओकरा सङ्ग दौड़ैत रहियै आओर हमहुँ अपनो दौड़ैत रहियै ओतबे नहि ओहि दौड़सँ जे छै से कतेक गोटे बीएसएफमे तऽ आर्मीमे कएक तरहमे जे छै से नौकरी कयलकै आओर हमहुँ सङ्घसँ जुड़ल रहियै आओर ओतबे नहि दौड़ेलाक बाद जे छै से सङ्घकेँ योग व्यायाम ई सब जे छै से करायल जाइत रहै आओर ओतयसँ जे छै से हम आर सब गाममे सेहो दौड़ैके लिअ लोकके प्रयास जे छै से करबैत रहियै आओर तकर बाद तऽ हम मानि लिअ बिजनेसमे जुड़ि गेलियै तऽ ओहि दिनसँ कनी ध्यान हटि गेलैक तऽ दौड़नाइ कम भए गेलै लेकिन एहि सुखपुर उच्च विद्यालयके फील्डपर दौड़कऽ जे छै से नौकरी कए रहल छै आओर बहुत अच्छा ढ़ङ्गसँ ई फील्ड छै एखनो हर दिन जे छै से एतय सुबह कम सँ कम पचास सए विद्यार्थी अपना गामके आओर दोसर दोसर गामके सेहो गोटैक सए विद्यार्थी आबिकऽ एतय दौड़ै छै